नमस्ते नमस्ते सर बताइए सर क्या काम

जी सर सर हमारे यहाँ दोनों ऑप्सन हैं चाहे आप मशीन के द्वारा धुलवाइए चाहे आप आदमी के द्वारा धुलवाइए सर दोनों ऑप्सन हैं और हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ और छोटी से छोटी गाड़ी धुलाई जाती है सर दोनों ऑप्सन हैं सर नहीं सर दोनों ऑप्सन हैं मसीन में क्या होगा कार वाश होगा और बाक़ी सर आप दोनों में से चाहे जो करवा सकते हैं चाहे आदमी के द्वारा साफ़ करवाएँगे कि चाहे मशीन के द्वारा सफ़ाई में सर जैसे आपका गाड़ी का जो कीचड़ वग़ैरह मशीन से जब वो पानी वग़ैरह अंदर से मारेंगे सर जो कीचड़ रहेगी अंदर से साफ़ हो जाएगा और जो स आदमी रहेगा वह ऊपर से सैम्पू लगा कर के वह ऊपर से साफ़ करेगा मसीन जो है अंदर की मिट्टी को साफ़ करेगी जी सर जी नहीं नहीं तब कोई दिक्कत नहीं सर सर हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी सर हमारे यहाँ जो कार वाश का सेंटर है सो बहुत बड़ा है तो हमारे यहाँ बड़ा है तो हमारे यहाँ छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ धुलाई जाती हैं सर एक गाड़ी का कम से कम होगा सर डेढ़ सौ रुपए होगा सर सर नहीं सर कॉस्ट ही इतना है डेढ़ सौ है सर बड़ी गाड़ी का सर दो सौ रुपये है हाँ सर सर्विस सेंटर ख़ाली है आप गाड़ी भेज सकते हैं आपकी गाड़ी धुल जाएगी सर आप ये आधे घंटे में या एक घंटे में आप सर भेज दीजिए

सर वो मशीनों के द्वारा साफ़ किया जाएगा उसके अंदर आपके पानी नहीं जाएगा सर उसके अंदर मशीनों के द्वारा साफ़ किया जाएगा हमारे वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से साफ़ कर देंगे जी जी अंदर से भी आपकी गाड़ी साफ़ दिखेगी सर और बाहर से भी आपकी गाड़ी साफ़ दिखेगी बाहर से आपकी गाड़ी में पॉलिश वग़ैरह कर दिया जाएगा अंदर से भी आपकी गाड़ी को पॉलिश कर दिया जाएगा सर इसलिए आपकी गाड़ी बाहर से भी और अंदर से भी साफ़ दिखेगी जी जी सर नहीं हाँ सर सर अभी सर आधे घंटे में आधे घंटे में सर आप गाड़ी भेजिए तब तक वर्कर्स लोग ठीक है सर जी नमस्ते सर